औ जोंनि गामियाव गामियारि हिसाबै जों बेजों बे सहाय खालामलायनाय एबा दाहार होलायनाया जोंनि गामियारिफोराव सोलियो जेरैहाय नांगौथार जायोब्ला जेनोबा न'खरसे बा सोरबा बायदि गैस्लाबैया थोस्लाबाबाथाय गोनां न'खरनियाव दाहारखौ लानो गोनां जायो सुद हिसाबै आरो नङाब्ला जोङो दायो जोंफोरनि गामि ओनसोलाव सेल्फ हेल्प ग्रुप बा आयजोफोरनि ग्रुप बेफोर दङ बेफोर ग्रुपफोरनिफ्राय जोङो दाहारफोरखौ थायसे सुद बा थायनै सुदाव जोङो सरासनस्रायै जों लालायनानै जों जोंनि न'खर संसारखौ सोलि लाङो माब्लाबा जोंफोरो जेनेबा खेथि बाथि मावनानै बबेबा समाव जोङो लस जानो गोनां जायो जेरै माइ गायबाबो माइफोरा माब्लाबा समाव जाया बा बेसर फोब्लाबो बेसरफ्रा बबेबा समाव जोंफोरा बिदिनो अखा मोजाङै मोनाबोला हासार थिगै होनो हायाब्ला जोङो जेरैबायदि मोन्नांगौ एरैबायदि जोङो मोनफुंनो हाया बेखायनो जों खिसु समाव गथ' ग'थाय फरायनायानो जा बा माब्लाबा लोमजानाय साजानायानो जा बेफोर बायदियाव जोङो गोरि गोनां न'खर बा गोनां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनिफ्राय जोङो दाहारखौ लानो गोनां जायो थाइसे सुद बा थायनै सुदाव जोङो लानो गोनां जायो बेफोराव जोङो दाहारखौ लानानै जुदि जों थिग मथे होनो हायाब्ला खिसुफोराव जों खिसु गामिआव जों नुनो मोनदो बा खिसु न'खराव जों नुनो मोनदो बिदिनो सम बायदियै दाहारखौ जों सुख'नो हायाबोलाथाय एसेमान ब'या मोनलायनाय बा गाज्रि मोनलायनाय बा नांज्लाय खमज्लाय जानायखौबो जों नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो सानो जेनेबा दाहार लालायनायाथ' कमन होन्नानै आं सानो बा लालायखानांगोन समाव माब्लाबा नांगौ बा गथ'नि एडमिसन फैबाय फैसा दहनस्लाबनो हायाखै फैसा दहनस्लाबनो हायाबाथाय जेनोबा जों दाहारखौ लानो गोनां जायो थि समाव जों खामानि दामानि मावनो हायाबा खामानि दामानि जों हाजिरा हुजिरा मोनस्लाबाबाथाय जोङो दाहारखौ सुख'नायाव जोङो हास्लाबा जायोब्लाथाय जोङो खेंख्रा खेंख्रि बा बेजों बे नांलाय लायनाय बेजों बे गाज्रि मोनलायनायखौ जोङो गामि ओनसोलाव बिखेखकरि आं नुनो मोनो आरो